आतांचे सद्द्या सिच्युएशन अशें जाला की चित्रां काडच्या पेक्षा तुगेले कॅमेराचेर रील काडप सोंपें जालां आताचो सामको फॅशनूच जाल्ली आसा ती ट्रेंड जाल्लो आसा रील काडपाचो पयलींचे लोक कितें जर मातसो टायम फ्री मेळो जाल्यार तुगेली चित्रां काडप ते तेका बरी पेंटींग करप एक टायमूय वयतालो भितून टायम पासूय जातालो तुगेलो आनी तुज्या आंगान जी कला आसा तुका जे कितें लोकांक दाखोवपाक जाय त्या चित्रा द्वारे तूं लोकांक दाखोवपाक शकतालो आनी दाखयतालोय पूण आतां नवो मोबायल जेन्ना आयलो नवी टॅक्नोलॉजी आयली तेन्ना हे तुगेले पेंटींग करपाचे सगले धंदेय बंद पडले शौकूय तुगेले बंद पडले आतां अशें जाल्ले आसा रील करप चड सोंपें आनी तातूंत आतां ते इतले कमर्शियलायज जालां आसा की तुका पयशे मेळटा थोडे चॅनल्स तुका रिल करीत जाल्यार खूब पयशे दितात थोडे चॅनल्स ते तुका पळयता की तुका कितले लायक्स म्हळें तुज्या रिलाक आनी लोकूय म्हूण आतां रिल तुजे लायक करपाक लागून नाका नाका तसले व्हिडियो सुद्दां घालतात पिशापणा लोक स्वता करपाक लागला ह्या रिल्सांनी लोक इतले पिशे जावन गेल्ले आसात आतां तूं समज कॅमेरा घेवन बसलो बेस्टो टायमपास आसा जाल्यार तूं आतां कितें करता रिल्स पयता गुगलाचेर काय बरी म्हायती आसा ती सोडून तूं तूं इंस्टाग्रामाचेर वता फेसबुकाचेर वता आनी रिल्स पयता इतली सोंपी जाल्ली आसा आतां रिल्स आनी इतली पिशेपणां फक्त लोकांक हांसोवपाचे आनी हे करपाक लागून फक्त ही रिल्सां करप चालू आसा